यौ बिहारमे विदेशमे पढ़ैवला छात्रक लेल कोनो प्रकारकेँ व्यवस्था नहि छै अगर अहाँकेँ टाँगमे बल अछि तऽ स्वयं अपन बापक भरोसे अपन मायक भरोसे अछि स्वयंकेँ बलसँ प्रतिभा अछि तऽ अहाँ विदेश पढ़ए ला जा सकैछी अथवा अपना देशेमे पढ़ि सकै छी ओ आर्थिक सङ्कट केओ भी सरकार केवल रूप दै छथि कनो प्रकारके सहयता नहि होइ छै कखनो कखनो तऽ इएह देखल जाइ छै जे सरकार अपन प्रचार प्रसारमे या कहै छथिन जे हम ई खेललहुँ हम ई केलहुँ हम ओ केलहुँ लेकिन अगर विदेशमे पढ़ैला चाहै छै तऽ विदेशमे पुर्वसँ जे अपन विद्यार्थी छथि हुनकासँ सम्पर्क करि कऽ आ गपक आदान प्रदान कए कऽ ही अहाँ विदेश पढ़बाकेँ लेल जा सकै छी विशिष्ठ स्थितिमे जकर बहु उत्पाती रहै छै ओकरे सरकारो रहै छै अङ्ग्रेजीयोे कहल जाइ छै गॉड्स हेल्प्स देमसेल्वेस हु हेल्प्स गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्वेस